भारतके फैशनके व्यवस्थामे हमरा अहाँके अपन पारम्परिक जे हमरसभक पहिरावा अइ हमरा बेस नीक लागैत अछि आओर हम पहिरतहुँ छी हमरा पहिरावामे तऽ अखन बहुत बदलाब आयल छै भारतमे पाश्चात्यके दृष्टिसँ अखन पहिरावामे बहुत बदलाब आयल छै सभके अपन अपन विचार छै मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना हमरा ओहोमे किछु कहबाक नहि अछि जे कियो ई किया पहिरता वा ओ किया पहिरता आओर अपना जे नीक लगैत अछि ओ अछि भारतके पारम्परिक परिधान हमरा भारतके पारम्परिक परिधानमे साड़ी बड्ड नीक लगैत अछि जे ई नहि जे हम अपना पहिरैत छी आओर हम महिला छी हम पहिरैत छी तैँ पुरुषके धोती कुर्ता सेहो हमरा नीक लगैत अछि आओर अपन सभके साड़ी हमरा बहुत नीक लगैत अछि या एना कहियौ जे हमरा भारतीय जे पारम्परिक परिधान छै ओ हमरा बहुत नीक लागैत अछि एहिमे साड़ी होइ धोती होइ या लहँगा चुन्नी होइ ईसभ हमरा बहुत नीक लागैत अछि